फ़ोटोग्राफी कार्यशाला में मां कॾहिं पार्ट न वरितो आहे त कुझु वधारे अनुभव कोन्हे पर हा फैमिली फंक्शन में फ़ोटोग्राफी कंदा आहियूं ऐं वधारे टैक्निक कंहिं न ईंदी आहे पर मुंहिंजे पुटु खे फ़ोटोग्राफी जो शौंक़ु आहे त मां बि फ़ोटोग्राफी जी टैक्निक मुंहिंजे पुटु खां सिखी आहियां त फैमिली फंक्शन में हू मुंहिंजो पुटु फ़ोटू खिचिंदो आहे त मां बि उनखां थोरी घणी टैक्निक सिखी आहियां फ़ोटोग्राफी जी त मां बि फ़ोटोग्राफी कढी कढी करे वठंदी आहियां